साढ़े एरिये बिच बड़ी जेहियां हेल्थ इश्यूज़ न जेह्ड़ियां खास करियै अज्जकल बच्चें च दिक्खियां जा करदियां ऐ बच्चे जेह्के होंदे न एह् अज्जकल बच्चे जेह्के फोन बड़ा यूज़ करदे न फोन दे फोन गै यूज़ करने कन्नै जेह्ड़ी की जादा यूज़ करने कन्नै इं अक्खियें पर जोर पवा दा बड़ा फोन दिक्खदे न उंदी अक्खियें उप्पर जोर पवा दा ऐ उंदा दमाग जेह्ड़ा ऐ की उऐ चीज़ दियां अक्खां दिक्खी दिक्खियै इंदा दमाग बी जेह्ड़ा ऐ ओह् कम्म करना थोह्ड़ा बंद करी ओड़दा ऐ एह् जेह्ड़ा फोन ऐ फोन दिक्खने कन्नै ऐसा होंदा कि बंदा जेह्ड़ी एह्दी लाईट पौंदी ऐ एह्दी फोन दी सिद्धी अक्खियें बिच पौंदी ऐ साढ़ी ते एह् खराब करदी ऐ साढ़ी अक्खियें गी फिर अक्खियें पर जोर पौंदा ते साढ़े अ 'न्ने होने दा बी स्हानू एह्दा मुश्कल आई जंदियां न अज्जकल एह् निक्के निक्के बच्चें गी ऐनका लग्गी गेदियां न फोन इन्ना दिखदे न ते अक्खियें पर जेल्लै जादै जोर पौंदा ऐ अज्जकल में दिक्खनी निं ऐ साढ़े म्हल्लै दियां गै जनानियां छोटे छोटे बच्चें गी गै फोन हत्थें गी फकड़ाई ओड़दियां बच्चा बी फिर उऐ चीज़ दिक्खी दिक्खियै ओह्दी अक्खीं उप्पर जोर पेई जंदा ऐ ते एह् अक्खियां पैह्लें गै खराब होई जंदियां न अज्जकल छोटे छोटे बच्चे ऐनकां लाई दियां होंदियां न ते चलो ओह्दे बाद बिच जेल्लै में बड़े सारे एनजीओ च दिक्खे दा ते उत्थें जेह्ड़े बच्चे होंदे न कुसै दे अक्खां निं हैन कुसै दे लत्तां कम्म निं करदियां कुसै दियां बाहियां कम्म निं करदियां उस चीज़ गी उस बजह कन्नै जेह्ड़े होंदे न अपना कम्म आपें निं करी पांदे ओह् अपने मां प्योऽ कोला दूर होंदे न ओह् बच्चे ओह् अपना कम्म आपें निं करी पांदे ते ओह्दी बजह कन्नै की उंदी हेल्थ च जेह्ड़ियां प्रॉब्लमां आई जंदियां न ते ओह्दे कन्नै ते ओह्दे बाद फिर आई जंदियां न नान कम्युनिकेबल डीसिज़िज आई जंदियां जेह्ड़ियां ओह् आइया जियां कि टीवी होइया टीवी होइया डेंगू होइया जेह्ड़ा टीवी होंदा ऐ एह् दूऐ बंदे गी फैली निं सकदा ऐ इक्क एह्दे बिच जेल्लै मती खंघ होई जा ते लोग कुछ केह् करदे न की डॉक्टर गी नेईं दस्सदे न पर जेल्लै दौ हफ्ते कोला जादै खंघ रेही जा ते दस्सना चाहिदा ईलाज कराना चाहिदा ऐ ते ओह्दे बाद डेंगू आइयै ओह्दे बाद जेह्ड़ा कि एह् नान कम्युनिकेबल डीसिज़ ऐ इक्क ते एह् इक्क जेह्ड़ा होंदा ऐ डेंगू जेल्लै फैलदा ऐ ते जेल्लै मच्छर मच्छर कट्टने दी बजह कन्नै मच्छर होंदा ऐ डेंगू मच्छर जेह्का गंदी जगह च होंदा जित्थें कुतै पानी खड़ोते दा होऐ कुतै छोटा जेहा नाला होऐ जित्थें सारे लोक बैठदे होये घरै दे कोल गै नाला ऐ गंदा जेहा कुदै थोह्ड़ा जेहा पानी कुसै डब्बै बिच पेदा ऐ ते ओह् नेईं कुसै ने सुट्टे दा ऐ ते पानी किट्ठा होए दा इन्ना बड़ा पानी किट्ठा होई जंदा ऐ ते ओह्दे उप्पर जेह्ड़े मच्छर बी निं जंदे न ते मच्छर जेह्ड़े मच्छर जेल्लै थुआढ़े घर आंदे न ते थुहानू कट्टदे न ते ओह्दे कन्नै केह् होई जंदा ऐ डेंगू होई जंदा ऐ डेंगू इक्क बड़ी गै खतरनाक बमारी ऐ ते पैह्लें केह् होंदा कि बमारी दा ईलाज़ निं होंदे हे जेह्ड़े की जियां की कैंसर होइया कैंसर ते बड़ा गै जादा कॉमन होई गेदा ऐ ते एह्दा बी पैह्लें ईलाज निं होंदा हा हून ते कैंसर दा बी ईलाज आई गेदा फिर ओह्दे बाद जेह्ड़ा एह् होंदा ऐ टीवी ऐ टीवी दा बी पैह्लें ईलाज निं होंदा हा टीवी दा लाज आई गेदा डेंगू दा लाज आई गेदा ऐ फिर ओह्दे बाद बिच अज्जकल जेह्ड़े फोन दिक्खने कन्नै छड़ियां अक्खां गै खराब होनियां न हून जेल्लै बैठे दे होंदे बच्चे सिद्धे होइयै बैठी जंदे ते मुंडी इंया सिद्धे रक्खियै अपना जेह्ड़ा पोश्चर आक्खदे न बैठने दा जेह्ड़ा एह् तरीका होंदा ऐ एह् सारी मुंडी गै थल्लै गी बेन्ड होई जंदी ऐ ते ओह्दी बजह कन्नै साढ़ी मुंडी पर जेह्ड़ा जोर पौंदा ऐ ते एह्दी बजह कन्नै थुहानू तुंदा ऐ सरवाईकल दी प्रब्लम बी बनी जंदी ऐ बल्लें बल्लें सरवाईकल दी प्रॉब्लम बनी जंदी ऐ ते सरवाईकल बी सिद्धे थुआढ़े जेह्ड़ा थुआढ़ी मुंडी जेह्ड़ी ऐ थुआढ़ी बाहियें तक्क इन्नी जादा दर्द होई जंदी ऐ ते जेह्ड़ा होंदा ऐ फोन सब तू बड्डी बड्डा इश्यू ऐ जेह्ड़ा अज्जकल दे बच्चे बिच बहोत जादा इंदी हेल्थ जेह्ड़ी छड़ा खराब करा करा दा ऐ होर बी बड़ी सारी चीज़ां न जेह्ड़ा थुआढ़ा नांऽ ओह्दे कन्नै टाईम टेबल बी खराब होई जंदा सारा ते फिर ओह्दी बजह कन्नै गै इक्क फोन दा इक्क होर बड़ा जादा ऐ की जेह्ड़ा थुआढ़ा शरीर ऐ ओह् खराब होई जंदा ऐ जेह्ड़ा तुस खाना टाईम पर नेईं खंदे ओ ते ओह्दी बजह कन्नै बी साढ़ी जेह्ड़ी हेल्थ इश्यूज़ न जेह्ड़ी होई जंदियां न ते साढ़ा खाने दा टाईम टेबल उत्थें तक्क होई जंदा ऐ ते ओह्दी बजह कन्नै बी साढ़ी हेल्थ इश्यूज़ न जेह्ड़ियां बड़ी जल्दी अज्जकल छोटी छोटी बच्चियें बिच ओह्दी पीसी पीसी ओह्दी प्रॉब्लम शुरू होई जंदी ऐ ओह्दी फिर एह् एह्दी छोटी छोटी बच्चियें बिच आयरन दी कमी खून दी कमी होई जंदी ऐ बच्चेआं टाईम पर खाना नेईं खंदियां न पैह्ले जमानै एह् होंदा हा कि बच्चें गी हेल्थी चीज़ां दित्तियां जंदियां हियां खाने आस्तै अज्जकल ते एह् होई गेदा ऐ कुछ बी चीज़ हेल्थी निं होंदी हर चीज़ बिच केमिकल आंदे न एह् कुड़ियां जेह्ड़ियां न इनेंगी हेल्थी चीज़ां खानियां चाही दियां जेह्दे कन्नै कि हेल्थ अच्छी